हय हांव डॉ मनोहराय सरदेसाय हाणें बरयिल्ल्यो खंयच्योय दोन तीन बालगितां म्हणूंक सोदतां पयलीं आसा बाबू पिता दूदू सुरू सुरू सुरू माकड खाता पापड कुरू कुरू कुरू दर्यार धांवता तारू तुरू तुरू तुरू म्हजी दुसरी कविता आसा म्हणजेच बाल गीत आसा एक आसलो गोरिला तो गेल्लों बंगालाक आपल्या बारा पोरां खातीर हाडले ताणें रोशगुल्ला म्हजी तिसरी कविता आसा म्हणजेच बालगीत आसा एक आसली गाय तिका मेळ्ळें एक बाय गाय म्हणटा बाय म्हाका घरा व्हरून पाय